आबै वला दिनमे कृषिकेँ स्थिति निम्न भऽ रहल छै निम्न हेबाक याह प्रयत्न छै कि सरकारक कृषी कार्यमे जल सिचाईकेँ समस्या सेहो भऽ रहलै हँ कतहु कतहु मुदा इहो देखबाक भेटै छै जे बाढ़िक समस्या सेहो भेटबाक प्रयास छै तऽ सरकारकेँ एकटा बहुत पैघ बड़ा कदम छै हरेक प्रखण्डमे ई कार्य सराहनिए भेल छै कि कृषी हर कृषी काल तक जल स्तरके उपलब्धि एहि स्थिति से तखने उद्योगकेँ बढ़ावा भेटतै आ भारत सरकार बिहार सरकारकेँ दृष्टिमे क़ृषीकेँ सिचाई सेहो खास कए बिहारकेँ कोशी क्षेत्रीय तबका क्षेत्रमे कमी भऽ रहलै अइ कमीके कारणसँ कृषी कार्य खुब नीक जकाँ उन्नति नहि भऽ रहलै हँ लेकिन वर्तमान स्थिति छै जे कृषी कार्यके लेल बढ़िऑं कृषको हेबाक जरुरी छी एहिठामसँ सभसँ पैघ समस्या की छै कि पुंजीवादी समस्या सेहो एकटा अवगत भऽ रहल छै पूंजीवादी समस्याके साथ प्लाट इन्कवायरी सेहो समस्या छै कियाकि पैघ पैघ जमीन्दारकेँ दृष्टि छै कि ओ खण्डित जमीन भऽ रहलै हँ जमीन खण्डित यानि वंशावली हुनकर वृद्धि भए गेलै हँ ताहि दुआरे जमीन कऽ खण्डित कए गेलै हँ लेकिन जा तक ई खण्डित पदावलीकेँ सम्म्स्याकेँ नहि समाप्त कयल जेतै ता कृषी कार्य कतऽ से उत्पत्ति हेतै छोट छोट खण्डित कार्यमे कृषी कतबा हेतै एक किसानके एक एकड़ जमींन छै तऽ वर्तमान स्थितिमे ई देखै छी जे ओकरा पाँच से छओ जगहमे छै ताहि दुआरे हुनकर कृषी कार्य नहि होइ छै एक जगह पानिके सिचाई कम भए जाइ छै तऽ एक जगह सूखाड़क समस्या भए जाइ छै इएह स्थिति हम बंगाल आ झारखण्डोमे जहन जाइ छियै तऽ देखै छियै ई कृषी कार्यकेँ लेल एक किसानके जतबे जमीन छै ओ दश कट्ठा होइ कि एक एकड़ होइ कि पाँच एकर होइ ओकरा एक जगह देल गेल छै ताहि दुआरे अदर स्टेट हमरा स्टेटसँ कृषी कार्यक्रमे दक्ष या कृषी कार्य बिहारकेँ समस्या तऽ ई हेबाक तऽ बहुत पुर्वेसँ छै लेकिन ई वर्तमान स्थितिमे आबै वला दिनमे उद्यमीकेँ घटा दए रहलै हँ ई समस्या पर सरकारक दृष्टि होबाक चाही